मोनसे जायगानि जौगानायाव लाइमोनफोरनि गोबां बिगोमा थायो मोनसे जायगानि लायमोनफ्रा जुदि जौगायोबा बे जायगाखौ जौगानाय होन्नानै जोङो बुंनानै लानो हायो दा जोंहा बे जोंनि क'क्राझार जिल्लायाव जों नायोबा जोंहा गोबां लायमोनफोर दङ आरो बे लायमोनफोरानो गोबां सोलोंथायबो लानानै दङ दा माखासे जोंहा लायमोनफ्रा माखासे जेंना नुजाथिफैफैयो बेनो जाहैबाय सेथिआवनो आं होनगोन बिस्रा साख्रिनि जेंना जानानै फैयो जेरै नांगौबादि साख्रि बा नांगौबादि भेकेन्सि गैयैनि जाहोनाव साख्रिआव थिसनजानो हाया दा बिदिनो साख्रि गैयै जानानै थानांगौ जायो आरो जोंहा माखासे ट्रेनिं इन्सटिथिउट बा कसिं सेन्टारफोरनि गैयैनि जाहोनाव माखासे जोंहा गोबां केपासिटि गोनां केलिभार गोनां जोंहा लायमोनफोरा ओरैनो जिरायनानै थानांगौ जायो फैसा थाखानि रां रुपानि आंखालावबो माखासे लायमोनफोरा गावनि रोंगौथिखौ गोजान जायगायाव थांनानै गोजौसिन सोलोंथाय लाहैनो थाखाय खाबु मोना दा जोंहा जिथु रुलिं पार्टि बि टि आर नि जोंहा इउ पि पि एल पार्टिआ दा बिनि बिथिंआव खामानि मावगासिनो दा जेरै मोनसे पलिसिआव जोंहा सुपार फिप्टि इउ पि एस सि ए पि एस सि कसिं आरो सुपार फिप्टि मेडिकेल बा इन्जिनियारिंनि कसिंनि थाखाय फाथायहरनाय सोलिजेनबाय दा बोसोरनै जाबाय फाथायहरनाया खेबनै जानो थांबाय एबारजों दा बियो मोनसे बि गिदित एसिफमेन्ट होन्नानै बुंजायो रुलिं पार्टिनि थाखाय मानोना लायमोनफोरा जुदि मोजां जायोब्ला बा लायमोनफोरा जुदि मोजां लामायाव दैदेनजायोबा जोंनि समाजआ बा जोंनि क'क्राझार टाउनआ जौगागोन मानोना मोनसे जायगानि जौगानाया लायमोनफोरनि सायावनो सोनारो आरो लायमोनफोरानो मोजां दैदेनगिरि जानानै जायगाखौहाय मोनसे जायगाखौ दैदेनलांनो हायो